नमस्ते केह् हाल ऐ थुआड़ा ओह् तुसें सुनेआ ओह् सिम्मी ऐ गी जागत होए दा जागत नेईं कुड़ी होई दी हां उदे कुड़ी होई दी हां मड़ो मुबारखा तुसें किन्नी शैल गल्ल ऐ इन्ने टैम्में बाद उं'दे कुड़ी होई पूरे केह् आक्खदे पूरे टब्बरे च उं'दे कुड़ी नेईं ही होई दी बडे़ टाईम दी उं'दी काफी सारे उं'दी मर्जी ही कुड़ी होऐ साढ़े घर हां जी हां तुस फ्ही उ'नें ओह् बी रखाए दा जगराता रखाए दा कुड़ी आस्तै ओह् इ'यै परसों आं ते महां फोन करी सनान्नी आं मिगी लग्गेआ कि तुसें पता होना आं महां तुसें सनान्नी आं ते फ्ही के नांऽ किट्ठे चलगे जगरातै आं फिर मुबारखां शुबारखां देई औगे आं इन्नी खुशी आह्ली गल्ल ऐ आं ते तुस फ्री होंदियां ना अजकल तुस फ्रि होंदी ओ ना अजकल आं कोई टैम शैम कड्डी लैना किश कुड़ी आस्तै केह् लैचे मिकी आं केह् लैचे

हां में सोचा दी कोई सूट शूट सूट आक्खा दी अ'ऊं कपड़े शपडे़ लेई लैंदे हूं ठीक ऐ फ्ही तुस त्यारी रक्खेओ फ्ही कट्ठे गै चलगे अस ठीक ऐ ते फ्ही मुबारखां तुसें सारे घरैआह्लें गी मुबारखां